जोंनि बर'आवथ' जालुग्राया मा दं मेथाइ सबाइखौथ' गोदोनि दिनाव जों बायनानैबो जानो हाखायामोन दाथ' जों जालुग्रा होनोबा जो माबा माइब्राखौ देयो जोङो फुङावहाय जेनबा सिथाव लारु फिथा जायो साहाजों बिदिनो थासोम्लि रुनानै जायो साहाजों फिथा जायो सिथाव बेनो आरो जालुग्रा होनोबा आरो संनायनिबाथ' जोंनि बर' हारिनिआवथ' मेरला ओंख्रिया बिदिनो नारजि ओंख्रि सबाइ ओंख्रि सबाइजों साम'जों आरो नाफाम बानायनानै जायो जोङो ना गोरानखौ फोराननानै थास' एसे होनानै उवालाव देबाय गोदोनि दिनावथ' औवायाव औवा हासुंआव सोयोमोन दानि दिनावथ' बेफोर गैला जोङो बयेमावनो सोनानै जोङो बानायनानै एवनानै जोङो नारजिजोंबो जायो आरो थास' बिसंजों जायो आरो जोङो माबा जोंङो सबाइ साम' अनलाजों साम'जोंबो जायो आरो फस्ला थालिर जों अमाजों जोङो गोगोम जाखायो बर' हारिया आरो जोङो बैसागु बोथोराव संख्रान्थि दिनाव जोङो गोखा गोखै जायो गोखा गोखैयाव जों मा मा होयो थालिर फस्ला बिदिनो बायदिसिना जों थालिर होयो अन्थाइ बाजाब बायदिसिना खांथिंनानै जोङो माबाजों अमा बेदरजों गोखा गोखै संख्रान्थि दिनाव जायो आरो जोङो नाफामखौबो जोङो माबाजोंबो थास' बिसं थास'जोंबो जों जायो जोंनि बर' हारियाथ' जोंनाव ओंख्रियाव बेराद मोजां मोजां जाग्रा दङ जोङो माने आरो नारजिजों अमाजों होनबाथ' जोङो बेराद जाखायो जोंनि बर' हारिफोरनाव मेरला ओंख्रि दंङ बायदिसिना जोङो उम माबा माहोनो सबाइ साम' दाउ अनला नारजि अमा आरो आङो बिराद नारजिजों अमाजों गोथाव मोनो नारजिजों अमाजों संनोबो मोजां मोनो सबाइ साम' मोजां मोनो गासिखौबो माने जोंनि बर' हारिफ्रा संनानै जानो बानायनानै जानायाव बिराद मोजां मोनखायो आरो गासिखौबो बियो जोंनि बर' हारिनि गासैबो ओंख्रिया गासिबो मोजां जोबखा गोथाव गोथाव जोङो संनानै जानो बर' हारिआ रोंखायो